जोङो ना हमनायाव गोनांथि बुस्थुफ्रानो जेरै आलि खोथेनो खदाल सारनायनि थाखाय गामला थोरसि आरो जेखाइफोर ना लानो थाखाय खबाय बेफोर बायदि बायदि रोखोमनि आगजुफोरखौ जोङो ना हमनायाव ना सारनायाव गोनांथि जायो बेफोरखौ गासैखौबो जोङो नांगौ आरो जोङो बेयाव जों गोबाङैनो मानसि नांगौ हारसिङै जोङो सारनो हाया मानोना दैया गिदिर जायोब्ला जोङो गोबाङैनो मानसि नांगौ बेनि थाखायनो जोङो ना हमनायाव जोङो ज' ज' थाङो आरो जोंहा ना हमनायाव थांनायनि सिगां जोंना जेबो उसुबिदा गैया बेनि थाखायनो जोङो जेलानो गोसो जायो होमब्लानो जोङो नाफोरखौ सारनानै लायनानै जोङो जानो हायो